हिन्दी भाषा हमारे यहाँ में हमारी मातृभाषा है हम हिन्दी भाषा कहीं भी जाते हैं बोलते हैं तो सभी को समझ में आते हैं हम कहीं घूमने गए कि वहाँ हिन्दी बोलते हैं तो सब समझ जाते हैं मार्केट गए कुछ सामान खरीद रहे हैं तो समान खरीदते समय अगर हम अपना मैथिली अपना गांव का भाषा उपयोग में लाते हैं तो वो सभी को समझ में नहीं आती है लेकिन हिन्दी हमारी भाषा इतना अच्छी है कि आसान से हम कहीं पर गए कोई भी सामान खरीद रहे हैं कभी कभी तो सबको समझ में आ जाती है कहीं फल खरीदना हो तो फल में हम हिन्दी में जो फल का नाम बोलते हैं सभी समझ जाते हैं अगर वही हम गँव के भाषा में बोल देते हैं तो समझ में नहीं आती है अगर हम कपड़ा खरीदने कपड़ा के दुकान गए या कहीं सोरूम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम हिन्दी में बात करते हैं तो हिन्दी में सभी को समझ आती है जो चीज हम माँगते हैं अगर सामने में नहीं रहता है तो वो निकाल के देते हैं हमको हम हर चीज़ का बात मोल भाव करने में आसानी होती है हिन्दी भाषा हमारे भारत हमारे देस में किसी भी राज किसी भी जिले में कहीं भी हम बोलते हैं तो हर जगह सभी को समझ आती है जब हम अपने बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय भी हमको हिन्दी पढ़ना बोलना बहुत अच्छा लगता था बहुत अच्छा हिन्दी में हमें रुचि थी जो हम हिन्दी का जो कविता होता है जितने भी कविता है हम करते थे तो तुरंत ही हो जाती थी अभी भी हमको एक दो कविता ऐसी हैं जो हमको अभी भी याद हैं और अभी याद हैं जैसे हम गए थे घूमने घूमने गए थे हम इस बार वैष्णो देवी मन्दिर गए घूमने तो वहाँ पर भी वहाँ के तो भाषा हमको आती नहीं थी हम हिन्दी बोले तो हिन्दी भाषा सभी को तो समझ में आ ही सभी को समझ में आ रही थी तो वहाँ पे हमको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ हम बहुत अच्छे से सही से बात कर लिए अच्छा से घूम फिर लिए घूम के फिर हम अपना घर आए या कहीं भी जाते हैं अभी मंथली कहीं घूमने गए हम जाते हैं एक बार गए हम यहाँ घूमने के लिए वहाँ का भाषा आसाम आसाम तरफ वहाँ के भाषा हमको समझ नहीं आती थी तो हम हिन्दी बोल रहे थे तो वहाँ के आदमी यहाँ सब कुछ हमको हमको हमसे समझा देते थे हमसे अच्छे से बात करते थे इसी तरह से कभी हम एक बार गए थे गुरद्वारा एक बार पंजाब गए थे घूमने तो वहाँ का भी हम यही अपना ही भाषा हिन्दी भाषा ही प्रयोग किए क्योंकि हमें तो हिन्दी ही बोलना है बोलने के लिए मैं जानती थी तो हम तो हिन्दी ही बोलेंगे तो हिन्दी भाषा में ही हम बात किए सभी से तो सब एकदम आसान से बात किए हमसे तो हमको परेशानी नहीं होती थी कभी ट्रेन ट्रेन वाले से बात करनी है तो बस पे बैठना है बस वाले से बात करनी है टिकट के बारे में तो हिन्दी में हम बोलते थे तो सभी को समझ में आ जाती थी हमारी हिन्दी भाषा हमारी मेन भूमिका है यहाँ की हमारी देश के हमारे राज्य कब का यही सब हैं